मुझे गेम्स के अंदर आर पी जी और एफ़ टी पी सी स्ट्रेजी यह सब खेलना पसंद है मैं बहुत कम समय में खेल पाता हूँ क्योंकि मैं जब खाली समय में होता हूँ तब इन चीज़ों का उपयोग करता हूँ ज़्यादातर मैं ऑफिस में रहता हूँ तो इन खेलों को नहीं खेल पाता हूँ फिर भी जब भी मुझे समय मिलता है मैं आर पी जी एफ पी एस और स्ट्रेजी आदि ये सब खेल लेता हूँ क्योंकि मुझे खेलने से काफ़ी आनंद मिलता है खेल भी काफ़ी पॉपुलर है और खेलने में मजा भी बहुत आता है बेहतर गेम है ये